राति जो पखी ॾिसण जो जेतोणीकि सुवाल आहे त सिझल थिए खां पोइ हुआईं जेके बि पखी आहिनि उहे रेस्ट कंदा आहिनि आराम कंदा आहिनि ऐं उहे ॾिसण में घटि न ईंदा आहिनि सिर्फ़ उलू ई हिकिड़ो पक्षी आहे जेको राति जो जाॻंदो आहे उलू पक्षी ई राति जो ॾिसण में ईंदो आहे हुन खे वरी बि असां ॾिठो आहे बाक़ी त कंहिं बि पक्षीअ खे राति जे टाइम में ॾिसण जो मौक़ो न मिलियो आहे